عادل جی سے بات ہو رہی ہے او میں نیوٹریشنل کوچ ہوں ہیلتھ کوچ ہوں میں تھوڑا سا میں اس پر آپ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کیوںکہ آج دیکھیں گے پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا پولیشن ہے پولیٹیڈ ائیریا ہو گیا جس کی وجہ سے ہیلتھ اویرنس بہت کم ہے نیوٹریشنرس فورس لوگوں کو نہیں مل رہے کیوںکہ لوگ لوگ ہے نا کھاد وغیرہ یوز کر رہے ہیں اور ساری چیزیں یوز کر رہے ہیں پیسٹیسائز وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے نا لوگ بیمار زیادہ پڑ رہے ہیں ان کو صحت کی چنتا نہیں ہے اور آپ دیکھیں گے صحت میں کیا گڑبڑی اور مین انجن خراب ہو جا رہا ہے وہ انجن ہے اس کا لیور جگر اس کا کڈنی ہو گیا اور آپ کا ہارڈ ہو گیا دل ہو گیا اس طرح کی بہت ساری جیسے بواسیر کا پرابلم ہو گئے یہ بہت ساری پرابلم ہو رہی ہے لوگوں کو دکھ نہیں رہی ہے تو ہما ہمارا یہ مشن ہے عادل جی کہ یہ جو پرابلم لوگوں کو آ رہی ہے ہم ان تک پہنچیں ان کو کیسے جیسے آپ کی کوئی پرابلم ہے کوئی پرابلم آپ بتائیے آپ جو میں آپ کا شارٹ آؤٹ کروں فیٹی لیور یعنی آپ کا فیٹ یعنی چربی بڑھ گیا ہے آپ آپ کا ہے نا لیور میں چربی بڑھ گیا ہے تو ہمیں ہم آپ کو یہ ایڈوائز دینا چاہ رہے ہیں کہ اس میں جو بھی تھوڑا سا میں تو پہلے بتا دوں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے آپ ہے نا گوشت مچھلی انڈا یہ نہیں کھائیں گے اور پلس یہ چیز یہ چیز اگر چھوڑتے ہیں تو آپ ہری سبزیوں کا یوز کیجیے اور میں کچھ میڈیسینس آپ کے لیے لکھ دوں گا اور آپ کو پرسکرائیب کر دوں گا تو آپ لے آئیے گا ڈاکٹر کے یہاں سے لیکن اپنی ہیلتھ کی چنتا ضرور کریئے گا اس سے پہلے میں ایک چیز اچھا اچھا پھل فروٹ لے رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ تو لے رہے ہیں لیکن صبح کی ایکسرسائز بھولیے گا نہیں اور صبح کی اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کا باڈی صحیح رہے گا اور جو فیٹ جو چربی بڑھا ہوا ہے آپ کا وہ ختم بھی ہو جائے گا ہمیں امید ہاں جی جی ہمارے پاس ہے مورولائف کے نام سے ایک دوائی جو آپ کو ہم ریکامنڈ کرنا چاہیں گے آپ یوز کریے اور آپ کا ہیلتھ بہتر ہو جائے گا باقی آپ کے ٹائم کے لیے شکریہ